थाने में जैसे केस करते हैं तो सारा डॉकोमेन्ट केस करने में लगा देते हैं तब जाकर कोट में हम एफ आय आर थाना उसमें करके कोट में केस करते हैं तो केस करने के बाद जो कोट में भी कोनो करवाई नहीं होती है तब वक़ील करते हैं वक़ील करने के बाद केस लड़वाते हैं इसीलिए हम लोग जो है ना थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं दुसरी पार्टी लगी हुई रहती है तब केस होने में भी दिक़्क़त होती है सारे डॉकोमेन्ट लगा देने के बाद सारा काम हो जाने के बाद थाना से एफ आय आर कॉपी निकालते हैं तब जाकर कोर्ट में केस करते हैं वक़ील करते हैं तब केस होता है केस वहाँ रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर हाई कोट जाना होता है हाई कोट में सारा यही काम करवाना होता है जितना यहाँ किए सारा काम वहाँ भी करना होता है वक़ील करने के बावजूद भी फिर लेट हो जाता है केस में तब सारा काम में फिर से लेट होता है इसलिए हम लोग जो है ना थोड़ी दिक़्क़त में रहते हैं हम फिर वक़ील करते हैं वक़ील केस लड़ता है तब उसको सब चीज़ वह बताता है हम लोगों को तब जानते हैं एफ आय आर कॉपी के बारे में केस लिखवाता है सारा काम वक़ील से होता है इसलिए दिक़्क़त होती है थोड़ी बहुत फिर भी कोशिश करते हैं कोशिश करने के बावजूद भी थोड़ी दिक़्क़त होती है दिक़्क़त से गुज़रते गुज़रते समय तो खा जाता है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है लेट होने के बावजूद भी हम लोग प्रयास करते हैं थाना से आते हैं बार बार थाने से एफ आय आर कॉपी निकालते हैं एफ आय आर कॉपी निकालने के बावजूद सारे डॉकोमेन्ट तैयार करने फिर ट्रम में तब कोट जाते हैं कोट में किसी वक़ील से मिलते हैं वक़ील सारी बात समझाते हैं उसके बाद कोट में केस डालते हैं केस डालने के बाद भी थोड़ी दिक़्क़त होती है फिर भी दिक़्क़त को झेलते हुए हम लोग अपना प्रयास करते रहते हैं थोड़ी बहुत दिक़्क़त झेलना होता है इसीलिए थोड़ी दिक़्क़त होती है फिर भी कोशिश करते हैं सारा कोशिश करने के बावजूद भी काम नहीं होता है तो दिक़्क़त थोड़ी होती है इसलिए अपना काम करते हैं काम करवाते हैं सारा काम हम कोट कोट में जाते हैं तो काम होता है काम होने के बावजूद काम करवाते हैं तब जल्दी जल्दी अपना से लगके काम करवाते हैं केस करते हैं केस जितने के बाद भी उसका तारीख़ करना होता है तारीख़ तारीख़ करते करते कितना समय निकल जाता है कौनो लिमिट नहीं है तारीख़ कितने दिन करना है अनलिमिटेड तारीख़ करना होता है इसलिए थोड़ा बहुत दिक़्क़त होती है बट दिक़्क़त को झेलते झेलते समना करते हैं इसलिए थोड़ा बहुत दिक़्क़त है केस लड़ने में फिर भी हम लोग केस लड़ते हैं करते हैं सोचते हैं पाटी से मिलकर लें लेकिन पाटी मेल नहीं करती है तो केस लड़ना मजबूरी होती है लड़ते हैं हम लोग थाना से पुलिस आती है मतलब जब तक केस का काम नहीं हुआ रेड करने में बहुत बाधक दिक़्क़त तो होती है फिर भी दिक़्क़त को झेलते झेलते समना करते हैं समना करते करते बहुत दिन हो जाते हैं तब केस का तारीख़ केस ख़त्म होने के बाद केस की तारीख़ भी आती है और तारीख़ पर कुछ कुछ जाना होता है हम लोग को थोड़ा दिक़्क़त तो है लेकिन फिर भी क्या करें हम लोग को झेलना होता है दिक़्क़त बस और क्या बोले थाना से तवाह करता है मतलब जो होता है सारा बात केस में जितना प्रयास हम लोग करते हैं कोट जाने कोट जाते जाते जो है ना कोर्ट में केस करते करते बहुत प्रयास करते हैं तब जाकर सफल रहता है सफल रहने के बावजूद भी थोड़ा टाइम रहते हैं इन कोट में वक़ील से जो प्रामर्स मिलता है वह प्रामर्स अच्छा लगता है हम लोगों को इसलिए कोट की सुविधा अच्छी मिली मतलब अच्छा कोट में सेवा किया वक़ील मतलब केस के बारे में समझाया भी पुरा अच्छे से और क्या बोलें ठीक मतलब इतना ही है बात कोट में पुरा प्रयास करते हैं काम होने के बावजूद अच्छा लगता है और क्या बोलें ठीक है